हाँ मुझे ड्राइंग बनाते समय काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है मेरे घरवाले मुझसे मना करते हैं ड्राइंग को मत बना फिर भी मैं घर वालों को समझा के बुझा के कैसे भी करके ड्राइंग बनाने के लिए राजी कर लेता हूं और फिर मैं ड्राइंग बनाना शुरू करता हूँ इंसान की तस्वीर बनाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इंसान को हूबहू बनाना काफ़ी मुश्किल है तेडा मेडा सब कोई बना देता है पर इंसान को हूबहू बनाने के लिए काफ़ी प्रेक्टिस की ज़रूरत होती है दिन में चार पाँच पिक्चर बनाने के बाद थोड़ी बहुत आसानी होती है इंसान की ड्राइंग बनाने में